अ हेल्ल' खबराथ' दङ नै ओरैनो मोजाङैनो दङ बरथ'मान माबा खबरमोन औ अफिसावनो दङ आं नै दा

खौराङाथ' खौराङाथ' खबरा गोजौ लेभेलनिफ्राय खौराङाथ' मोजाङानो सफैबाय थादोंमोन नै दा जानुवारि मासावनो जागोन सफैगोन पस्टआ होननानै गोजौ लेभेलनिफ्राय खौरां मोन्दों ओमफ्राय दा बुंनांगौआ नोंहा अह जागोन दे नों बेखौ सिनथा खालाम नाङा मोनगोन दे बेखौथ' जि दा होबायथादों सोलिबायथादों बेखौ होदोंआनो होनायाथ' थांगोन ओं थांनाया थांगोन थांनाया सिमला अफिसाव आं दिनै सोलाबा गाबोन थांगोन गाबोन ओंखारफाबानो जाबाय आंजों ओं थांनो हागोन नों फैनो हागोन गाबोन फैबायथायो गासैबो गासैबो फैबाय थायो आरो फैनांगौ बिसोरो फैखानांगोनना नङा होनबा अ दिनैहाय सिमलायाव बन्द' गाबोनहाय थांनो हागोन अह सरि गाबोनहाय सानदे ना मानदेआवबो खृष्टमास टिउसदेआव फैनो हागोन दे आंजों लोगोसेनो थांफानो हागोन दे होगोन नों टेनसन दाला जागोन दे नों बायदि गोरों गथ'खौ रायज्लायना होनायाव जोंहा जेबो माबा गैया दे बुंफिननाय अ दाथ' ओरैनो फर्थ ग्रेदावहाय ओंखारनानै दङ जेरै सारमोननो मेदाममोननो थि टाइमावनो जानाय लोंनाय जागायनाय सोरगिदिं साफा खालामनाय दैनि बेब'स्था होनाय माने बेफोरो दङ आरो बेफोरनो जागोन दा खामानिया जागोन जागोन फिसाबाबो माने मोनसे माबायाव हाबनानै थायोबाथाय खामानिफ्राव हाबनानै थायोबाथाय गावखौनो माने कम्फ'रटेबोल मोनो आरो बेनि थाखायनो फिसाबाबो गिदिरबाबो साख्रिफ्राव बा बिदिनो लाइफ टाइमाव माबा मोनसे जिउआव मावनो हायोबा मोजां मोनो आरोना औ औ जागोन दे नोङो सिनथा खालामनो नाङा नोंथाङा मोनथारगोन दे नोङो आं रायज्लायना होगोन

रायज्लायना होगोन दा पस्टआनो बिनिनोखा जायगा साफा खालामनाय आरो जानाय लोंनाय थि टाइमावनो सारमोननो मेदाममोननो जगायनाय दा बेफोरनि अनगायै मोजां पस्ट फैथ'वाखै दे दे जागोन जागोन दे आंखौ कन्टेक्ट खालामफिनबानो जाबाय अ दे अके थेंकइउ